अॼुकल्ह ॻोठ में माण्हू सिंधी घटि ॻाल्हाइनि था ऐं ऐं सिंधी ई सिंधी इस्कूल बि केतिरा ई ई सिंधी इस्कूल केतिरा आहिनि ॿार घटि ॻाल्हाइनि था ऐं ऐं सिंधी ई सिंधी ॻोठ ऐं शहर में इहे हाणे माण्हू अंग्रेजी ऐं ऐं हिंदी ॻाल्हाइनि था ऐं हुन इनजो मतलबु इहो आहे त सिंधी भाषा घटि थी वेई आहे ऐं ऐं सिंधी माण्हू सिंधी माण्हू हू केतिरा ही सिंधी माण्हू हू पंहिंजे ॿारनि खे केतिरो ई घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि पर उहे ॿार ॿाहिरि दोस्त यारनि सां हा हिंदी अंग्रेजीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजो सिंधी ही मंदरु झूलेलाल जो मंदरु असांजे शहर में आहे असां हुते सुठे नमूने हुनखे सींगारींदा आहियूं ऐं हुते आरिती पंजिड़ा गाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजे झूलेलाल ईष्ट देव जी ऐं सेसाऊं आरितियूं सभु पलव कंदा आहियूं ऐं झूलेलाल जे मंदर में घणेई संगत ईंदी आहे ऐं असां सिंधियुनि में सभु झूलेलाल जा पंजिड़ा गाईंदा आहियूं आरितियूं गाईंदा आहियूं सभु सिंधीअ में कंदा आहियूं ऐं सिंधी माण्हू हिते जाम ईंदा आहिनि ऐं असां झूलेलाल जी घणेई सारा कंदा आहिनि ऐं असां सिंधियुनि में एकिता बि इलाही आहे ऐं सिंधी माण्हू जाम सिंधीअ माण्हू हिते अची करे झूलेलाल जो दर्शनु बि कंदा आहिनि ऐं झूलेलाल जो